हमारे पास एक पुरानी क्लासिक किताब है जो जिसके लेखक है राइटर मुंशी प्रेमचंद जी है और हम यह भी बताना चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी जो मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्रेमचंद की श्रेष्ठ बाल कहानियाँ तो मुंशी प्रेमचंद जी हमारे जो है फेवरिट राइटर है और पुराने लेखक है और इनकी कहानियों से हमें बहुत कुछ जो है पढ़ने के बाद सीखने को मिलता है समझने को भी मिल जाता है कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोलने को भी मिल जाता है और इनकी कहानी हमें जो है बहुत ही पसंद पसंद है पूरी तरीके से और इनकी कहानी को पढ़ने के लिए हम बहुत उत्सुक भी रहते हैं और इनकी कहानियाँ जो है प्राप्तिक आपदाएँ से जुड़ी हुई सारी बातें भी रहती इनकी कहानियों में और जो है ऐसे प क कहानी के रूप में जो है इनसे सीखने को भी मिल जाता है परिवार से जुड़ी हुई भी सारी चीज़ें जो हैं इनके कहानियों में मिल जाती है और पसंदो भी इसलिए करता हूँ यह पुराने लेखक भी हैं और जो हैं कि कई कई तरीके के इनके कहानी में भाषा भी कभी कभी यूज कर दिए हैं तो वह सब चीज़ें जो हैं हमें बहुत ख़ुशियाँ मिलती है पढ़कर और जो है हमारे बहुत पसंदीदा लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं और इनकी वह जो बाल श्रेष्ट कहानी बुक हमारे पास है उसको हम समय जैसे भी हमें मिलता है तो हम उस कहानी को पढ़ने के लिए अपना समय भी देते हैं और बहुत कुछ सीखने के भी मिल जाता है इनकी कहानियों से इसलिए हम बहुत पसंद करते हैं इनकी कहानी को